हमारी दुनिया बहुत ही रोचकपूर्ण है चाहे यह किसी भी स्तर पर या किसी भी बात पर क्यों ना हो क्योंकि जीवन ही एक रोचक का कहानी है किस तरह से जीवन आया और हम जी रहे हैं और यह सिर्फ क्या हमारे ग्रह पर ही कि अन्य ग्रहों पर भी जीवन है यह बात मुझे बहुत ही ज़्यादा रोचक लगती है क्योंकि जब मैं सोचती हूँ कि इस पूरी दुनिया इस पूरे ब्रह्मांड में केवल हम ही लोग हैं तो यह कहना गलत होगा क्योंकि इतने बड़े ब्रह्मांड में जीवन कहीं ना कहीं तो होगा यह सोचकर मैं रोचक होती हूँ यह एक बहुत ही आकर्षक विषय है जिसके विषय में हम बात कर सकते हैं यह एक आकर्षक सिद्धांत है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं क्योंकि यहाँ पा बैठकर दूसरे ग्रहों के बारे में जो लाखों करोड़ों हज़ारों मील दूर है उनके बारे में सोचना कि क्या हमारे जैसे भी लोग होंगे जो वहाँ रहते होंगे क्या उनकी जीवन शैली जीवन रेखा किसी प्रकार की होगी क्या वह हमारी तरह ही जीते होंगे क्या वह पानी पीते होंगे खाना खाते होंगे या कुछ और तरह का जीवन जीते होंगे और कुछ और चीज़ाें के लिए वह आए होंगे इस दुनिया में किसी दूसरे ग्रह पर हमारे वैज्ञानिक लगातार इसकी खोज कर रहे हैं जिससे हमें जानकारी मिलती रहेगी और हम अपनी रोचक रोचकता को पूरा कर सकते हैं